ماہی گیری کے لیے سب سے مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب موسم بالکل صاف ہو اور دھوپ نکلی ہوئی ہو اور تیز ہوائیں نہ چل رہی ہوں جب موسم خراب ہوجاتا ہے یا طوفان آندھی چلتی ہے یا کوئی تیز ہوا چلتی ہے تو پھر مچھلی کا شکار کرنا بے حد مشکل ہوجاتا ہے ایسے میں ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے چیلنجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شکار کرنا محال ہوجاتا ہے اگر مسلسل کئی دن تک موسم خراب وہ رہتا ہے یا بارش ہوتی رہتی ہے تو ہمیں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے ایک خاص طریقے کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ وہ پانی کے اندر ہم جال کو پہلے سے پھینک دیتے ہیں جو کئی دنوں تک یا کچھ گھنٹوں یا کچھ دیر کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں جب موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے تو پھر ہم اس جال کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بہت ساری مچھلیاں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہم مچھلیوں کو باہر نکال لیتے ہیں اس طرح ان مشکلات کا سامنا ہمیں ماہی گیری میں کرنا پڑتا ہے اور مشکلات سے ہم آسانی سے نمٹ جاتے ہیں